सुपौल जिलामे महिलाके शिक्षा करयके लिए लोग इच्छुक छै महिला शिक्षा अध्ययन करैत छै मगर उच्चतर शिक्षाके अध्ययनके लेल ओकरा वञ्चित रखल जा रहल अछि लोग अपना अपना बेटीक जादातर प्राइमरी शिक्षा हाईइस्कूलके शिक्षा दशमी तक पढ़ाबयके ओहिसे आगाँ किछु लोग अपन बेटीकेँ आगाँ पढ़ाबैत अछि आ जाहिमे से कुछ लोग अफसरो बनैत अछि बढ़िआँ अछि रोजगारके स्थितिमे तऽ हमर सभकेँ जिला बहुत पिछड़ल अछि रोजगारके स्थितिमे महिला तऽ आओर काफी ज्यादा पिछड़ल अछि जैमे महिलाके रोजगार नहि मिलैत अछि काहेकि ई क्षेत्रमे फैक्ट्री नहि अछि महिला छोटका छोटका रोजगार करैत अछि जैसे सिलाइ मशीनके काम करनाइ आम बेचनाइ मछली बेचनाइ घरेलू कामके रोजगार जे छोटका छोटका अछि महिला ओ करैत अछि सामाजिक स्थितिमे तऽ सुपौल जिलाके महिलाके स्थितिमे आगाँ बढ़ि रहल अछि हमरा यहाँके मुखिआ सरपञ्च ओ भी महिला रहि चुकलय हँ तऽ सामाजिक स्थितिमे महिलाके बराबरके अधिकार दऽ रहल अछि